अगर अस अपने ग्रांऽ दी गल्ल करचै ते साढ़ै जेह्ड़ी रैमंडिस केह् ऐ कि जेह्ड़ी साढ़ी बैकपेन गी खतम बचाई सकदी ते ओह् एह् जेह्ड़ी ऐ बड़ी इक आक्खें साढ़ै देसी भड़ीन होंदे ओह् बड़े मश्हूर होंदे ओह् बड़ी सारियां दवाइयां जेह्ड़ियां न दिंदे न लोकें गी ओह्दी वजह् कन्नै केह् होंदा के ओह् ठीक बी होई दे केईं बारी किश ठीक नेईं बी होंदे न केईं बारी किश अनुमान लांदे जिसी अस आक्खी सकदे कन दिक्खना तां ओह् बी इक बड़ा इक अच्छा जरिया ऐ पर ओह् इक खाल्ली अंतविश्वास ऐ लोकां दा होर कुछ नी ऐ ते साढ़ै ग्रांऽ दी गल्ल करचै ते इत्थें ज्यादा तर इयां होर होर ते कुछ नी ऐ पर इक हास्पिटल ऐ इक है्ल्थ ऐंड बैल्लनैस ते उत्थें बड़े सारे लोग जंदे न कोई मुश्कल आंदी ते इयां अगर दिक्खचै जां दिक्खनै चाह् जादूगिरी बिच्च ते होर बी बड़े सारे लोक होंदे पर उंदा विश्वास नेईं करना चाहि्दा ओह् ठीक नी होंदा ऐ इन्सान ओह्दे कन्नै हॉस्पिटल उप्पर ज्यादा ध्यान देना चाहि्दा अगर कोई बमार होई जा साढ़ै इत्थै ज्यादातर इ'यै करदे कि हॉस्पिटल उप्पर ज्यादा ध्यान दिंदे न कोई बी बंदा बमार होई जंदा ते बाकी लोकें दी गल्ल करचै तां लोक ते इयां बड़ा कुछ करदे न बैह्म आखदे जिसी कि कोई अगर बमार बी होई दा तां बैह्म करदे ते साढ़ै ग्रांऽ च इयां ते बड़े सारे लोग ऐसे बी हैन जेह्ड़े नेईं बी करदे न पर किश लोक ऐसे न जेह्ड़े बड़ा ज्यादा बैह्म ओह्दे उप्पर करदे कि मतलब इयै सोचदे कि मतलब अस बड़े ओह् न साढ़ै मतलब साढ़ा कोई इन्ना ओह् नी ऐ रोल नी ऐ बाकी आखेआ केह् ऐ ग्रांऽ दे लोकें गी ते केह् सनाचै के बड़े ज्यादा बैह्म शक्क करना होर एह् बी ऐ कि बैकपेन आस्तै साढ़ै केयोरिंग आस्तै होर बी बड़ी सारियां जड़ी बूह्टियां होंदियां जियां धारें च चढ़ी जाचै अगर तां बड़ी सारियां जड़ी बूह्टियां थ्होंदियां जेह्कियां जिंदियां दवाईयां बनाईयां जंदियां होर ओह् बड़ियां अच्छियां कारनामा जेह्ड़ा उं'दा अच्छा साबत होंदा होर बड़े सारे बैकपेन जियां कुसै गी होऐ दी होऐ उ'नेंगी बचाने आस्तै ज्यादातर हास्पिटल बी हैन पर देसी दुआइयां जेह्कियां बड़ी सारियां हैन